डांस करप हें इजी पूण त्या डांसाचे जें म्युजीक आसा तें चूज करप हे एक हो चॅलेंजींग असो टास्क आसता तर अशेंच एकदां म्हाका एक चॅलेंजींग टास्क मेळ्ळो म्हणल्यार सोंग जे आसा ते म्हाका चूज करपाचें आसलें आनी डांस फॉर्मय तर हांवें किदें केलें पयली डांस फॉर्म चूज केलो आनी ताजेर जे सोंग आसा ते घेवपाचे बट तशें न्हय इतलो चॅलेंजींग टास्क आशिल्लो की किदें सांगपाचे म्हणजे एक टॉपीक आशिल्लो

टॉपीक म्हणल्यार असो की भुरगीं चेडू आनी चेडो हांच्या मदीं भेदभाव करप ना असो हो टॉपिक आनी ह्या टॉपिकांतल्यान हो टॉपीक जो आसा तो एक फॉ फोक फॉमान दाखोवपाचो आशिल्लो तर हांवें फोक फॉर्म जो सिलेक्ट केल्लो तो फोक फॉम आशिल्लो कुणबी नाच आनी ते कुणबी नाचें सोंग सुद्दां अवेलेबल आसा पूण हाजे कंडीशन किदें आशिल्ले त्या सोंगा भितर चेडो आनी चेडू हाचो जो भेदभाव आसा तो भेदभाव कसो करप ना तें लोकां मेरेन पावपाक जाय आशिल्ले तर हो एक चॅलेंजींग टास्क हांवें किदें केले पयली जो डांस फॉर्म आसा तो जी डांसर्स आसा तेंचे कडेन डिस्कस केलो आनी डिसकस करतकच मागीर तांकां एक एक स्टॅप शिकयले आनी स्टेप शिकयतकच जे सोंग आसा पूण कुणबी नाचाचे तेजेर पयली प्रॅक्टीस केली आनी मागीर कितें केले ते सोंग जें आसा ते ती भुरग्यान चेडो आनी चेडू हेंचे भितर जो भेदभाव करता आनी तो कसो करप न्हय हाची उतरां घालून तें सोंग नीव सोंग तयार केले आनी त्या सोंगाचेर भुरग्यांक डांस शिकयलो आनी प्रॅक्टीस केली आनी गोंयच्या पातळीचेर आमकां थर्ड प्रायज सुद्दां मेळ्ळें तर अश्या तरेन चूज करपाचे टास्क जे आसता ते चॅलेंजींग वयता पूण जे आमी डांस रुटीन जे आसा थंयसर सुद्दां आमकां सोंग चूज करपाक खूब चलेंजींगूच आसता म्हणल्यार डांस जो आसा तो चार मिनटांचो आसता पूण जे सोंग आसा ते सोंग अशें आसूंक जाय की जे ते तो नाच पयतगीर लोकांक खूब बरें दिसपाक जाय सो सोंग सिलेक्ट करतकच ताज्यो स्टेप्स कशी आसतली तेजे कपडे कशे घालपाचे अशें सगळें जें आसा तें लोकांक ते पयली चितपाक पडटा आनी नंतरूच त्या डांसा कडेन वचपाचे सो पयली साँग्स चूज केलें की ना ते सोंग पयलें बाय हार्ट करप आपल्या मनान शिकप आनी ते सोंग शिकोवन जातगेरूच डांसाची स्टेप्स शिकप जेन्ना डांसाची स्टेप्स शिकता तेन्ना म्युजीक जो आसा तो वाजोवप ना जस्ट तुजी तुजे कडेन जे सोंग आसा जे तुवें बाय हार्ट केलां त्या सोंगाचेरूच पफॉम करीत रावप आनी जेन्ना तुका दिसता हांव ओके आतां पफेक्ट जालें सॉगाचे पफेक्ट करून पफॉमन्स तेन्ना तुमी ते म्युजीक लावप आनी जेन्ना तूं म्युजिकाचेर जेन्ना तूं म्युजिकाचेर डांस करता तेन्ना तुका कळटा की ते तुका परत लिप्सिंग करपाची गरज पडना बिकॉज तूं साँग ऑलरेडी शिकलेले आसता तर अशे म्युजीक आमी सिलेक्ट करूंक जाय जे करून आमकांय हॅपिनस मेळटा आनी दुसऱ्यांकूय बरें दिसता तर डांस म्हणल्यार एक हॅप्पिनस आसता मागीर आमची फिटनस आसता अशे खूब तरेचे नाच आमकां पळोवंक मेळटा लोक जे आसा ते मोठे आसा ते बारीक जावपा लागून जुंबा म्हणून डांस करता अशी म्युजीक चूज करता मागीर भुरगीं जी आसा तेंच्या भुरग्यांच्या लॅवलाची जी गाणें आसा तेजेर डांस करता आनी अशी जेन्ना कॉम्पिटिशन आसता जो टॉपिक येता त्या टॉपिकाचेर बेज्ड ऑन चूज करता अशी खूब तरेची डांस आमकां पळोवंक मेळटा आनी लोक आपआपल्या गरजेनुसार म्हणल्यार तांकां खंयचेंच साँग जाय खंयच्या सिच्युएशन दाखोवपाक जाय तशें करून ते सोंगाचे साँग चूज करता आनी साँग चूज करप सुद्दां ही एक बरी गजाल आसा आनी साँग चूज करुनूच तुमी खूब बरो नाच करूंक शकता